जैसे हम लोग बच्चा में जब थे तो खेल कूद में तो हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलते थे और अभी का बच्चा तो इस्कूल में अब डांस ओंस सीखता है हम लोग पहले पेपर का ओथी बनाते थे नाव बनाते थे उस सबसे खेलते थे और कमल का फूल बनाते थे पहले का बच्चा जो पहले का था अब अभी का जो है सो मतलब अधिक है मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत मतलब उसमें सब आ गया डांस करता है कोई कोई कुछ सिखलाया जाता है हम लोग के हम लोग के समय में ये सब था नहीं और हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे कबड्डी कबड्डी खेलते थे और अगैरा वगैरह भी सब खेलते थे और रह गया बहुत अइसन था जो हम लोग खेलते थे साइकिल चलाते थे छोटा में तो गिरते थे पड़ते थे बहुत छोटा में बहुत अइसन था जो हम लोग करते थे खेल कूद साल्टी खेलते थे और क्या कहता है कबड्डी खेलते थे बैट बॉल था नहीं तो हम लोग मतलब एको डब्बा के बना के खेलते थे उस टाइम में उस टाइम में तो था नहीं कुछ हम लोग के समय में अभी तो बच्चा सब अती खेलता है क्या कहता है उसका नाम है बल्ला बनाती क्रिकेट के लिए बल्ला बनवा लेता है बॉल फेंकता है वो सब खेलता ओलता था हम लोग के समय में था नहीं अब अभी का अब देखो बच्चा से कितना पढ़ाई लिखाई में मतलब बहुत अच्छा है और सब को डांस सिखलाया जाता है और अभी हम लोग के समय में जोथइया था टायर गाड़ी चलता था टायर गाड़ी से हम लोग घूमते ऊमते थे खेलते ऊलते थे उसी पर जाके और अभी सब गाड़ी से चलता है तो इस समय में हम लोग टायर ऊपर लटक के चलते थे बैलगाड़ी पर चलते थे अभी तो वैसा है नहीं सब चलता है गाड़ी घोड़ा से चलता है और खेलता था अभी तो नहीं एक है ओइसन लेकिन वही आ खेलता ओलता था तब हम उस समय में खेलते थे और बढ़िया खेलते ओलते थे कमल का फूल बनाते थे जैसे बारिश के समय में नाव बनाते थे अभी जो है सो आम ओम तोड़ते थे लग्गी से चढ़ के इसी सबसे खेलते ऊलते थे और तीर धनुष भी बनाते थे राम लक्षमण बनते थे और जाते थे तो बहुत अच्छा से खेलते थे पहले हम लोग द्वाचार में बहुत बढ़िया खेलते थे अभी तो सब को डांस सिखलाया जाता है हम लोग के समय में अथिए होता था अपने पाँच को दस को लड़का के साथे घूमते थे खेलते थे तो कबड्डी खेलते थे साल्टी खेलते थे इसी सब खेलते थे पहले अब अभी का बच्चा से तो बहुत कला आ गया और सबके है बहुत चीज सीखता था अभी हम लोग के समय में तो वही होता था साल्टी कबड्डी यही सब होता था

उसके बाद और खेलते ओलते भी चलते थे बहुत कभी गिरते थे कभी पड़ते थे छोटा सा साइकिल था उस समय में साइकिल सीखते थे तो गिर जाते थे यही सा करते खेलते ऊलते थे अभी तो ओइसन है नहीं और अभी है तो सबका सिस्टम अलग है हम लोग का सिस्टम अलग था उस समय में अभी तो है नहीं वैसा सिस्टम अभी तो पढ़ाई लिखाई में दिया बुता का रहता है तब बढ़िया मन लगता है खेलने के लिए हम लोग के तो चित्र बनाना जैसे कुछ दीवाल में बनाना था तो कट पेल्सिंग से बना दिए खली से बना देते अभी बनाता है पेंट पेंट से बना देता है अभी जैसे बच्चा सब बनाता है रंगोली यार बना लेता है लेकिन हम लोग के समय में नहीं था ओ सब इसी सब से खेलते ऊलते थे और खाली से हम लोग को बना देते थे डिजाइन कमल फूल बना देते थे नाव बनाते थे चित्र बना देते थे ये सब देखते थे काग बना देते थे कौवा बना देते थे मतलब कट पेल्सिंगे से और इसी से हम खेले